مجھے حکومت کی کئی اسکیموں کے بارے میں معلوم ہے جیسے کہ پردھان منتری اسکالرشپ اسکیم آیوشمان بھارت یوجنا پردھان منتری مدرا یوجنا اور اسکالرشپ پورٹل وغیرہ مثلاً پردھان منتری اسکالرشپ اسکیم ان طلبا کے لیے ہے جو کمزور معاشی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں میں نے خود بھی اس کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے یا اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی ہیں جس کی مدد سے میں اپنے تعلیم اخراجات کم کر سکتا ہوں اسی طرح آیوشمان بھارت یوجنا کے ذریعے کم آمدنی والے خاندانوں کو پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج مہیا کیا جاتا ہے جو بہت بڑی سہولت ہے ایسی اسکیموں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے نہ صرف میں خود فائدہ اٹھا سکتا ہوں بلکہ دوسروں کو بھی آگاہ کر کے ان کی مدد کر سکتا ہوں